आं बांसिनानो गोजां बोथोराव दावबायनो मोजां मोनो आरो जोङो सिगाङो सिगां मानि सानसेखालि थांनाय बोसोराव आरोना लोगोफोरजों बिदिनो दारागावआव बेरायहैदोंमोन आरो ना बेवहाय ओरैबायदि मोजां मोनदों आं मानि दैसा जेनबा दै दैया स्राइ स्राइबोहैनाय आरो अन्थाइनि दै दैयाबो जोंखोल गोजों आर जोबोद गुसुमोन आरोे जायगायाबो जोबोद समायनामोन आं बेवहाय दैसा जिं जिं बेरायनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आंजों लोगोसे लोगोफोरबो दंमोन बेवहाय जों जमा जमा बेरायहैनो बेरायहैदोंमोन आरो जोङो गारिजों थांदोंमोन आरो ना थेम्फु गारिजों थांनाय जादोंमोन जों लोगोफोर गोजा हिनजावफोर दैसा जिं जिं दैयाबो स्राइ स्राइ बोहैनाय अन्थाइनि दै जोबोद मोजां मोनदोंमोन गोसोआव जोबोद गोजोन्नाय मोनदोंमोन आरो ना आं बांसिनानो मानि बेबायदिनो हाग्रा बारि बा हाग्रा हाग्रा हाजो जिं जिं दैसा दै थानाय जायगा दैसा स्राइ स्राइ बोहैनाय बेफोरबायदि जायगायाव आरोना बांसिनानो थांनो मोजां मोनो आरो दै थानाय जायगायावनो आरो बांसिनानो मोजां मोनो अनेक बा दैसाया दैमाया जेनबा दैया आरो जोबोद समायना गोसो बोनो हायो ओंखायनो आङो बांसिनानो दे दैयाव आरो ना दैमायाव दैसायाव बेनि दैसानि जिं जिं बेरायनो मोजां मोनो बेनोसै आरो आं बांसिनानो आरो गोजां बोथोराव आरो ना दावबायनो मोजां मोनो आङो